आङो गांसे बिजाब बर' रावाव राव दानस्लायनाय गोजाम सलन्थाइमा महाभारत बे बिजाबखौ आङो फरायनो मोन्दोंमोन बे बिजाबखौ आङो बर' रावजों फरायनो मोन्नानै मोजाङै आङो बुजिनो हादोंमोन बे बिजाबखौ फरायनानै आङो आङो मोन्दां हादोंमोन बे सल'मानि गेजेरजों जेखिनि अहंखार मानसिफोर दंमोन बै समावहाय श्री कृष्णआ गुबै बे दावहानि बिफाव लानानै बिथाङा बेसेबां मुलुगाव अहंखार मानसिफोर दङमोन बिथाङा फोजोबस्रांदोंमोन